आं जी पनिशमेंट केह् देई सकदे तुस कुत्थुआं बोल्ला दे चोरी कुसै दे घर होई ऐ जां दुकान उप्पर होई ऐ अच्छा अच्छा क्या चोर पकड़ी लेदा पकड़ी लेदा ते पंचायत बनी दी ऐ हीरानगर दी ते उत्थें लेई आह्नना ते उत्थें आह्नियै करदे डिसाईड तुस अपने लेवल पर ते नेईं ना करी सकदे पनिशमेंट कोई नेईं नेईं धर्म दे स्हाब कन्नै कियां चलना कानून ते बने दा ऐ देश दा कानून चला दा जी उस्सै स्हाब दा चलना बिलकुल इंया गै चलना पौंदा ऐ तुस बी इस देश बिच रौहंदे ओ धर्म ते हर धर्म दे स्हाब कन्नै चलना शुरू होया ते फिर जंगलराज शुरू होई जंदा ना तुस बी समझा करो तुस मौलवी ओ

आं जी ते तुस आओ ते बैठियै उसी लेई आओ आं पकड़ियै चोरै गी आं ठीक ऐ ओके